मैं भारत कि राजनीति और र राजनीतिक पार्टियों के बारे में सोचता हूँ कि सभी को लोकतंत्र में अधिकार है और सभी नागरिक अपना अपना अधिकार संविधान में सभी के लिए लोकतंत्र में अधिकार है सामाजिक चाहे वह सामाजिक संगठन हो राजनैतिक संगठन हो सभी को अपना अधिकार है ऐसा मैं सोचता हूँ और लोकतंत्र के रूप में भारत के बारे में मुझे सभी सभी धार्मिक बहुत सारे धर्म भारत में मुझे सभी पसंद है और मेरे नेता मनचाहे नेता राहुल गाँधी हैं और राहुल गाँधी जी से मुझे मौका मिला तो कभी उनके पास जाने का मौका मिला तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछूँगा कि आप आप देश में उनको मौका मिला देश में और मुझे मौका मिला उनसे बात करने का तो मैं एक ही बात पूछूँगा उनसे कि आप जाती गर जाति गढ़ जाती जनगणना जातिगत जनगणना कराए ताकि लोगों को पता चले कि एस सी एस टी जो संविधान में आरक्षण हैं उसका जनगणना हो जाए जाएगी तो उससे पता चलेगा ओर उससे स्पष्ट रूप से सभी को अपने अपने अधिकारों का पता चलेगा और सभी को आरक्षण का मौका मिलेगा ठीक है धन्यवाद